हाँ नमस्ते नमस्ते और बताइए हमारे यहाँ हर प्रकार की बाइक मिलती है आप आइए ले लीजिए होलसेलर का काम करते हैं हमारा जो है मछली शहर में दुकान है

हाँ स्पोर्ट बेचते हैं और इसमें होली चल रही है होली के मौसम मौक़ा है चल रहा है उसमें होली में कम से कम पच्चीस पर्सेंट छूट मिलती है हाँ वी फोर मिलती है उसका दाम है तीन लाख रुपये इसमें तो होली के समय पर हार्ड कैस मिलेगा बल्कि पच्चीस पर्सेंट छूट मिलेगा और वैसे लेंगे तो लोन में होली के पहले लेंगे तो उसमें लोन मिलेगा डाउन पेमेंट में कम से कम ढाई लाख रुपये

हाँ हाँ हमारे यहाँ बाइक मिलती है होंडा के हीरो की और दूसरी कम्पनी की हाँ कम से कम पाँच पर्सेंट कम में और मिल जाएगा हाँ हाँ अपाची मिलेगी स्प्लेंडर मिले अपाची मिलेगी और उसके साथ वह इस्प्लेंजर प्लस कहते हैं वह भी मिलेगी इसका डाउन पेमेंट इस समय लाख के अंदर एक लाख

उसका जो है कम से कम एक लाख के ऊपर हेलमेट मिलता है उसके साथ साथ बैग मिलता है उसका कापी किताब उसका जो है कागज़ पत्र मिलता है लाइसेंस मिलता है बिल्कुल बिल्कुल एक महीने के अंदर रेडी करवा के दे देंगे आपको

हेलमेट हेलमेट और आपका बैग जो है नमस्ते जी